حيدر آباد ضلع ميں اہم تعليمى ادارے گوتم اسكول وى آئى پى اسكول اور كئى سارے گورنمنٹ اسكول جيسے اويسى ايكسلينس آف اسكول اور كئى سارے گورنمنٹ اسكول ہيں اور جيسے بڑے بڑے تعليمى ادارے ہيں فيس زيادہ لى جاتى ہے اور بچوں كو بہت سارے سہوليات ديے جاتے ہيں جس كى وجہ سے لوگ زيادہ ترجيح ديتے ہيں